ठाणे में होली दुर्गा पूजा शिवाजी जयंती गुड़ी पड़वा ऐं सभु त्योहार सुठी तरिक़े सां मल्हाईंदा आहिनि असां ॿाहिरि देश वारनि खे पंहिंजे मान्यता पूजा बि सम्झायूं था ऐं हिनखे हिकु हिकु चीज़ मुंजे साम्हूं करयूं था